جی میں پڑھائی کرنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کا بے پناہ شوق رکھتا ہوں جس کے ساتھ ساتھ میں رسالوں اور اخباروں میں بھی اپنے مضامین بھیجتا ہوں اور میرے لیے لکھنے کا کوئی وقت متعین نہیں جب کوئی حادثہ پیش آئے کوئی بھی واقعہ پیش آئے تو مجھے کوئی بھی آرام دہ جگہ مل جائے جہاں پر سکون ہو جہاں پر شور شرابہ نا ہو میں بیٹھ کر تھوڑا مضمون آرام سے لکھ لیتا ہوں اور پھر